आसामनि सुबुंफोरा गावसोरनि हारिमुआरि मोनबोनाय सम्पतिफोरखौ जोबोर गाजा गोमजायै फालियो गावगाय गावगाय हारिमुआरि फालिथाइफोर दङ जेरै आसामाव गोबां जाति दोहोरोम हारि बा समप्रदायनि सुबुंफोर थायो बिसोर गासिबो गावगाय गावगाय हारिनि जिथुबा हारिमु बे हारिमुखौ मोजांहै मोजां संरैखा खालामनानै लाखिनो थाखायनो गावनि गावनि गावबा गावनि हारिमुखौ फालियो बेजों लोगोसे हारिमुखौ रैखा खालामनायनि सायावबो गोबां खामानि मावो बेबायदिनो जेरै आसामाव आसाम दिबस बायदिफोरखौ फालिनाय जायो बिनो बर'फ्राबो गावनि हारिमुखौ फालियो बेबायदिनो असमियाफोराबो गावनि हारिमुखौ फालियो बिदिनो गासिबो गाव गाव गावबा गावनि हारिमुखौ फालिबोनायखौ जों नुनो मोनो